बिजलीके खतरा जे छै ओ तऽ हमरासबके निस्सन्देह ओकरा बारेमे जानकारी अछि आओर बिजलीके खास कऽ कऽ जे नङ्गा तार छै ओहिसँ बचाव करैके चाही अपना भी आओर घरमे अगर छोट जे बच्चा अइ जकरा ज्ञान ओतेक नहि भेलैए ओकरो जानकारी दैके चाही आओर खास करिके भिजल हाथसँ या खाली पाएर नहि बिजलीके कोनो तारके सॉकेटके सम्पर्कमे आबैके चाही तऽ ई जानकारी तऽ जरूर हमरासबके अछि